जय झूलेलाल मां जेॾी महिल कम कंदी आहियां पंहिंजे किचन में रोटी वगै़रह ठाहींदी आहियां या ॿियो कोई कमु कंदी आहियां त मां ओॾी महिल भ भजन बि ॿुधंदी बि आहियां केॾी महिल केॾी महिल ॻाईंदी बि आहियां ऐं मूंखे पंहिंजे पुराणे गानन जो ॾाढो शौंक़ु आहे मां जेॾी महिल बि कम में लॻी पई हूंदी आहियां त झूलेलाल जा भजन हूंदा या गुरू ज गुरू जा गुरूद्वारे जा भजन हूंदा मूंखे हूअ बि ॾाढा पसंदि ईंदा आहिनि त मां हो ॻाईंदी आहियां पंहिंजो टाइम बि क पास कंदी आहियां ऐं कम बि कंदी रहंदी आहिंयां ऐं भजन बि ॿुधंदी आहियां त मूंखे ॾाढो इन्हनि जो शौंक़ु आहे ॿुधी ॿुधी करे मां भजन सिखंदी बि आहियां ऐं किथे वञिणो पवंदो आहे कंहिंसां भजन मंडलीअ में त मां उते वञी करे ॻाईंदी बि आहियां ऐं मुखे ॾाढो सुठो लगंदो आहे पुराणा गाना मूंखे ॾाढा ओल्ड सोंग मूंखे ॾाढा पसंदि आहिनि शुरूअ खां मूंखे पुराणा गाना जेतिरा ॿुधंदी आहियां ओतिरो ॿुधण जो मन कंदो आहे ॻाईंदी बि आहियां साण साण मां